हमारी मातृभाषा में कई पुस्तकें गढ़ी गई हैं पढ़ी गई हैं और हमने पढ़ा भी है लेकिन हमारी मातृभाषा में ही हमारा ग्रंथ है श्रीमद्भगवद्गीता जिसका कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है अनुवाद हुआ है और उसका कई भाषाओं अनुवाद हुआ है और वह किताब हम उसकी जो चीज़ें हैं वास्तविक में जो लिखा गया है उसको उसको फिर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों ने अलग अलग उसको ढाला है तो उसका वाकई वह अनुभव दिलचस्प है और जिसने भी उस किताब को अपने अपने अनुभव से पढ़ी होगी अपने अपने भाषा शब्दों से पढ़ी होगी या अपने अपने भाषा में पढ़ी तो उसको हाँ अगर उसको हिंदी नहीं आती है तो उसने तेलुगु में पढ़ी है तमिल में पढ़ी है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जो हैं वह हमारे देश की गीता जी को अलग अलग भाषा में अनुवाद करके बाहर से क अगर कोई व्यक्ति मेहमान हमारे यहाँ आता है तो उसको हम उपहार के तौर पर वह पुस्तक भेंट कर देते हैं ताकि वह हमारी यह जो हमारी धरोहर है श्रीमद्भगवद्गीता उसको पढ़े समझे और उसका व्यापक पैमाने उसका प्रसार प्रसार हो हमारा धर्म का प्रसार हो तो श्रीमद्भगवद्गीता से बड़ा कोई ग्रंथ है ही हो ही नहीं सकता सब ग्रंथों का सार है सारे ग्रंथ एक तरफ और श्रीमद्भगवद्गीता एक तरफ तो हमारे रामचरितमानस गीता जी हमारे हिंदुस्तान हमारे भारतवर्ष की महान परम्परा महान धरोहर के प्रतीक है तो श्रीमद्भगवद्गीता का हम अनुवाद अलग अलग भाषा में हुआ है और सब लोग उसका अन अनुसरण करते हैं उसके पथ पर चलते हैं और हर किसी को दुनिया के हर इंसान को उसे पढ़ना चाहिए और पढ़ कर उससे अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं कौन सी विपरीत परिस्थितियों में हम उससे निपट सकते हैं या विपरीत परिस्थतियों से बाहर निकलने का तरीका हमको मिल सकता है सकारात्मकता से साथ अच्छे दृष्टिकोण के साथ अच्छी स्थितियों के साथ अच्छे मनोदशा के साथ अच्छे मस्तिष्क शुद्ध मस्तिष्क की भावनाओं के साथ उसे पढें समझें और अपने बच्चों को पढ़ाएँ अपने आसपास के लोगों को समझाएँ और भावना से ओतप्रोत यह ग्रंथ हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा कार्य करता रहेगा और हम हमें इसको पढ़ना चाहिए